क'क्राझार जिल्लानि मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरनि बोगथाबग्रा जायगाफ्रा जाबाय जेरै देरबिल दिब्लाय बिल सरलफारा राइमना नेसनाल फार्क आरो रायमना नेसनाल फार्कनि सिंयावनो थानाय जोंहा फेबसु एबा जमदुयार फार्क दं फिकनिग सपत बेफोरबायदि जायगाफोराव दावबायारिफ्रा नेसारेल बिउथि एबा बिलो सेरफोराव ना बोननाय थांयो आरो जोंहा जेरेखम सरलफारा दं सरलफारायाव जों बांसिनानो दुगैनो एबा माखासे समायना नुथायनि थाखाय थांयो आरो रायमनानि नेसनाल फार्कखौ जोंहा बिबिनन' जिब जुनार जेरै मैदेर सिख्रि गल्देन लांगुरफोर नुनो मोनो बेफोरबायदि जिब जुनार नायनो थाखाय माखासे मानसिफोरा थाङो आरो जोंहा साखाथियावनो दंबावो जोंहा वाइल लाइप क'क्राझार जिल्लानि साखाथि सिङावनो थानाय सक्रसिला वाइल लाइप सांसुरिनि सिंयाव थानाय देरबिल बावखुंग्रि हाजोयाव जोंहा नुनो मोनो समायना समायना हाजो आरो बेहाय जोंहा दावबायारिफोर थांनायनि मेन रिजोनयानो जाहैबाय एबा मेन माबा यानो जाहैबाय पेराग्लायदिं आरो माखासे सुबुंफ्रा पेराग्लायदिं खालामनो थाखाय बेराद फैयो बेनिखायनो जोंयो जोंनि माखासे मेहेर गोनां बेराय थावना जायगाफोरखौ जोंयो बेफोर बादिनि थाखाय नायनो थाङो